नमस्ते हमे समस्तीपुर घुमऽके छलै तऽ की सब है हुआँ रहन सहन ई पटेल मैदानके केना रहन सहन है हुएँ जाइके रहै बिचार केना जायल जेतै पटेल मैदान हूँ हूँ एहिके बाद ई जे समस्तीपुर बजारमे भी घुमबाके छलै

आ पटेल आ पटेल मैदान हूँ ठीक हए हमहूँ दू तीन आदमी छियै बिचार करै छियै तऽ हम आबैके बिचार ब्यवस्था लगबै छियै हुआँ कोन कोन गड़ीके सुविधा है

गड़ी आर लगबैके पार्किग है की नहि

एन्ने जे अइयै आ गड़ी लगबैके कोइ सुविधे नहि है आ बस गड़ी लऽ कऽ हम देखैत रहियै समस्तीपुरमे सबसे फेमस जगह कोन है

हूँ अच्छा तऽ हमहूँ पूरा फैमलीयेके साथमे अयबै घुमैलए वएह ने अहाँ से सम्पर्क केली हन हूँ ठीक है ठीक है तऽ हमहूँ बिचार कऽ रहलियै हँ पूरा फैमलीके साथमे अयबै घुमैलए तऽ हम सोचलियै जे कम से कम फोन से बात कऽ कऽ ओहिके बाद जाकऽ जेबै घुमैलए

ठीक है ठीक है तऽ हम बिचार कऽ कऽ हम फैमलीमे आ ओहिके बाद धिआपुता रहतै साथमे तऽ हम्मे आयब घुमैलए एहि दुआरे हम सम्पर्क केली हन अहाँ से हूँ